हिंदी वालों हिंदी बोलने वाले लोग अपनी सांस्कृति परम्पराओं का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग बहुतायत रूप से करते हैं वे अपने त्यौहार मनाने के लिए तथा देवी देवताओं की पूजा अर्चना का लिए भी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं वे लड़के लड़कियों को पढ़ाने के लिए तथा बातचीत के माध्यम में भी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं वह विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए भी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं इसी के साथ वे हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं हिंदी भाषा के उपयोग में वे के लिए गानों का उपयोग हिंदी भाषा में सुनने के लिए करते हैं तथा अन्य बहुत सी बातचीत के लिए भी लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं